हँ कहिऔ की हाल छै यौ हँ हँ अहाँके तऽ पते होयत हम दरभङ्गे मे रहै छी दरभङ्गे मे छी अखन अहाँ कतऽ छियै दरभङ्गा अयबै हँ हँ दरभङ्गा दरभङ्गा तऽ अहाँके पते यऽ कत्ते नामी गामी शहर अथी एगो जिला छै की बुझलियै ओ तऽ गावँ मे बुझिऔ हरेक प्रकारके सुविधा उपलब्धे छै की बुझलियै दरभङ्गा मे अछि दुआरे हमरा दरभङ्गा छोरि कऽ दोसर जगह कतौ जाइके मोने नहि करैया हमरा दरभङ्गा मे हँ हँ हँ इएह दरभङ्गा मे दरभङ्गा मे की बुझलियै अहाँके घुमा देब सौंसे हँ हँ आयब दरभङ्गे मे छै ई यौ अहाँके घुमा देब दरभङ्गा मे की बुझलियै दरभङ्गा मे वएह एगो जे छै अखन नवका तारोमण्डल बनलै हन ओ बड्ड नीक एगो जगह छै की बुझलियै हँ हँ हँ हँ ई दरभङ्गो मे एखन बनलै हन ई बुझिऔ बहुते एगो अच्छा जगह छै अतऽ अतऽ बहुते बहुते दूर सऽ आदमी सब आबै छै घुमै फिरै लए देखै लए की बुझलियै हमहुॅं गेल छलहुॅं दू बेरा हमहुॅं गेल छलहुॅं हमरो देखै मे नीक लगल नहि नहि फिरी मे तऽ नहि जाय दै छै पैसा लै छै फीस एन्टर हँ हँ एँ अतऽ बुझिऔ तीन तीन सए चारि सए रुपआ लै छै फी लै छिऐ ओनाहिते हँ तऽ कि ऊँ हँ हँ ठीक यऽ एगो मारवाड़ी कौलेज भऽ गेल एगो एल एम एस एम कौलेज हँ हँ लेकिन हँ हँ नहि नहि अखन छैहे लेकिन जे छै कौलेज सबमे अखन बुझिऔ दरभङ्गा मे अखन हँ हड़ताले चलै छै लेकिन दरभङ्गा मे एगो चीज यऽ सुबह सुबह कऽ टैफिक सब ने जाम लागि जाइ यऽ रोड सड़क सब जाम लागि जाइया हूँ हूँ लेकिन दरभङ्गो

से तऽ छै कहिऔ आओर सब तऽ कहिआ आबि रहल छियै कहिआ आबि रहल छियै आहाँ दरभङ्गा हँ हँ हँ तऽ ठीक छै आहाँ डाइरेक्टे हमरे लग आबि जायब हम अहाँके घुमा देब दरभङ्गा बढ़िआँ जकाँ की बुझलियै ऊँ अहाँ जे छै दोनाइर आबि जायब की बुझलियै दोनाइरे मे हमरा दोनाइरे मे हम रहै छियै हँ ठीक छै की बुझलिअइ कहिऔ ठीक छै तऽ राखै छी तब ठीक छै आबि जाएब लेकिन